आङो क'क्राझाराव थांनो नोङो थाब सफैगोन ना आंहा टाइमनि एसे आंखाल बेनिखायनो नोङो आंनि समखौबो नायनानै एसे थाब सफैनो नाजा मानोना आंहा खामानिया गोबां दङ दसेनो खामानि जोबा गोबाव सम नांगौ बेनिखायनो एसे थाब थांनानै खामानिखौ एसे थाब फोजोबनानै फैनाया गाहाम जागोन बेनिखायनो नोङो थाब फै नङाबा आंहा खामानिया थालांगोन थाब फैबाबो नै थाब थाङोब्लासो आंनि माखासे नांगौ खामानिफोरा मोजां जागोन बेनिखायनो नोङो थाब फैबानो जाबाय अथ'आथ' आं नोंनिखौल' हमखाबाय आरो रावनिखौबो हमासै बिनिखायनो नों थाब फैनानै आंनि माखासे खामानिफोर आरो आंनि टाइमखौ एसे समजों लोगोसे गोरोब होफा मानोना समनि आंखालना जोंहा बे समखौ मोन्थियासो गासैबो खामानिखौ थागथियारि खालामनानै लानांगौ बिनिखायनो नों थाब फैबानो जाबाय आरो बेसे टाइमआव सफैगोन नोंलाय नोंनि थाइमखौबो थाक थिग बुंहरदो आंहा दा एसे नों थाब फैयाब्ला एसे समनि बेलायाव बेले बेजे जानो हागौ बेनिखायनो नों बेसे थाइमआव फैगोन मोजां खिन्थाहरबानो जाबाय दे दे औ दे